हलो जी मैडम बोल रहे हैं थाने से बोलिए

जी जी जी मैडम आपको थाना आना पड़ेगा मैडम शिकायत दर्ज करने ऐसे फोन में नहीं होगी मैडम शिकायत दर्ज येस मैडम नहीं ऐसे तो हमारे पास दिन भर में सौ फोन आएंगे मैडम हम लिखित कब तक दर्ज कराएँगे शिकायत नहीं जी आपको आना पड़ेगा जी और कहाँ पे हुआ है चोरी आपके साथ ये हादसा कहाँ हुआ आपको बताना पड़ेगा मैडम मैडम ये आपको सावधानी देना चाहिए ना कि आपके पास जब इतना महंगा सामान है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो थोड़ा ध्यान से तो रखना चाहिए ना बैग अपने साथ में रखके चलना चाहिए

तो ये सब चोरी इसी में तो होते हैं ना मैडम ये सब एक मिनट का ही काम रहता है नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात है जी आप थाना आ जाइए रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए और कौन सी जगह में आपका बेग चोरी हुआ है वो बता दीजिए तो हम करते हैं इंक्वायरी ठीक है मैडम